जी हाँ मैंने एक बार एक मीटिंग में मुझे शामिल होना था वो थोड़ा दूर था मेरे घर से मिटिंग प्लेस तो किसी ख़राब मौसम की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया लेकिन मीटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी तो मैंने ज़ूम ज़ूम एक ऐप है एक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसका उपयोग किया है और इसक बारे में मेरा अनुभव आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है ज़ूम ऐप पर एक तरह से एक फ्री ओनलाइन एप्लीकेशन एप है जिसकी मदड़ से आप ग्रूप विडियो कॉल कर सकते हो यह पॉसिबल है और इसका पूरा नाम ज़ूम क्लाउड मीटिंग एप है इसके द्वारा मैं वह सब कार्य संभव कर पाया इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था जैसे कि ओनलाइन मीटिंग आप जैसे मुझे मीटिंग करना था मैं ओनलाइन ही विडियो कॉल लगा लिया सबको और सबको ऐड कर लिया उस पर सबको देख रहा था और उनकी प्रॉब्लम सुन रहा था उनकी प्रॉब्लम का सलूशन भी ऑनलाइन ही दे रहा था इसके लिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैं अपने घर पर बैठे बैठे ही बस इन्टरनेट का कनेक्सन होना चाहिए अच्छा और कुछ नहीं चाहिए बाक़ी इसकी वीडियो वाईस क्लिअरिटी विडियो क्लैरिटी काफी अच्छी थी और मैं घर पर बैठे बैठे ही सबकी प्रॉब्लम सुनकर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ और इसे किसी को एक जगह से दूसरे जग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी काफी ठंड है तो ठंड से भी बच गए हम लोग और दूसरी चीज़ है इसपर चैटिंग भी कर सकते हैं अगर किसी से चैट करना है तो वह चैट भी कर सकते हैं यह इन टू एन्क्रिप्टेड रहेगा और आपकी जो चैट है गोपनीय रहेगी वह किसी तक पहुँचेगी भी नहीं कोई देख भी नहीं पाएँगे बिना आपकी अनुमति के दूसरी चीज़ है ग्रुप चैट भी कर सकते हैं जैसे एक से ज़्यादा लोग अगर चाहे तो वह भी ऐड करके उससे चैट कर सकते हैं और आप उसको इनेबल कर देंगे तो आप मतलब दूसरे लोग वो चैट देख सकते हैं या ग्रुप चैट हो सकता है ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं जैसे आपको कोई कांफ्रेंस कॉल करना है बहुत सारे लोगों से बात करनी है अपने बहुतों को सेयर करना है तो आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं सब लोग आपको देख सकेंगे आप बोले सकेंगे काफी अच्छे से और इसपर लाइव क्लासेस भी चलते हैं तो अब जैसे कि मान लो कोई कोचिंग ओचिंग पढ़ा रहे हो आप तो बहुत सारे बच्चे हैं सबसे एक एक करके बात नहीं हो सकती है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप यह कर लो लाइव क्लासेस चालू कर लो आप दिखोगे सारे बच्चे आपको देख पाएंगे सब अपने अपने अगर किसी को कोई डाउट है वे पूछेंगे तो आप वह डाउट भी क्लियर कर सकते हो अपनी पढ़ाई भी करवा सकते हो तो यह झूम एप के थ्रू हम लोग लाइव क्लासेस भी कर सकते है प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं जैसे आपको मान लो कहीं प्रेजेंटेशन देना है बहुत दूर अर्जेंटली प्रेजेंटेशन देना है आप जा नहीं पा रहे हो तो आप अपने घर पर ही बैठे बैठे उस प्रेजेंटेशन को अपलोड करके बाक़ी सब के साथ शेयर कर सकते हो सब लोगों उस प्रेजेंटेशन को काफी अच्छे से देख सकेंगे और वह क्लियारिटी काफी अच्छी रहेगी और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मीटिंग चैटिंग ग्रुप चैट लाइव क्लासेस कॉन्फ्रेंसिंग अगर नेट अच्छा है तो बिना रुके ये कार्य कर सकते हैं ठीक है इस पर न्यू हंड्रेड परसे पार्टिसिपेंट्स को हम जोड़ सकते हैं इसमें जैसे समय सीमा एक रहती है कि इतनी देर तक बात हो होनी चाहिए समय सीमा को भी आप बढ़ा सकते हैं और सौ प्रतिभागी तक को जोड़ सकते हैं यह काफी अच्छा ऐप है और काफी मदड़गार एप है तो मेरा अनुभव इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे यह एप काफी पसंद आया